असांजी महाराष्ट्रा ख़ासि करे बॉम्बे राति इयो लाइफ लाइ ॾाढी ॼाणी वेंदी आहे रात जो हिते कई तरीक़े जा हंधु हंधु डिस्को पब हूंदा आहिनि जिते माण्हू फैमिलीअ सां वञी करे खाधो खाईंदा आहिनि डांसूं कंदा आहिनि ऐं ड्रिंक्स कंदा आइन इंजॉय कंदा आइन किथे किथे वञ त कवालिनि जा प्रोग्राम जिते थींदा रहंदा आहिनि ऐं माण्हुनि खे जंहिंखे शेरो शायरी वणंदी आहिनि कवालियूं वणंदियूं आहिनि उते वञी करे पंहिंजी लाइफ जो मज़ो वठंदा आहिनि राति जो टाइम असांजे बॉम्बे हर हंधु हिकु हंधु ॼाण रोनक लॻी पई हूंदी आहे मरीन ड्राइव जा जेका राति जी ॼाण इंतिज़ार कंदा आहिनि माण्हू राति थे त वञू असां इंजॉय कयूं ऐं बैंड्स्टैंड हुजे उते वञी करे माण्हू गाना ॻाईंदा आहिनि नचंदा आहिनि टपंदा आहिनि पंहिंजी ज़िंदगी जो मज़ो वठंदा आहिनि राति जी लाइफ ॾिसण लाइ सिरजी माण्हू ॿाहिरां वारा ईंदा आहिनि असांजे बॉम्बे में घुमणु करण लाइ छोकी हितां जी जेका लाइफ अहे उहा कंहिं हंध बि कोन्हे जिते हिते जेतिरो मज़ो आहियो उहो कहिड़ो हंध किथे बि कोन्हे